ہیلو اولا کیب سے بات کر رہے ہیں مجھے ایکچولی نئی دلی اسٹیشن جانا ہے جس کے لیے مجھے اولا بک کرنی ہے اور ٹرین کا ٹائم ایک گھنٹے کے بعد کی ہے تو مجھے یہاں سے آدھے گھنٹے پہلے نکلنا پڑے گا تو چاہتی ہوں کہ آپ آپ کی گاڑی بک کروں تو مجھے فور سیٹر کوئی گاڑی بک کر دیجیے یہاں گوتم بدھ نگر سے اور برائے مہربانی ہوگی کہ آپ اپنے ڈرائیور کو بول دیجیے گا کہ وہ جلدی آ جائے ٹائم سے کیونکہ مجھے ٹائم سے اسٹیشن پہنچنا ہے تاکہ میری ٹرین نہ چھوٹ جائے میری ٹرین چھوٹ جائے گی تو بہت دقت ہو جائے گی مجھے ارجنٹ کام سے جانا ہے اس لیے